हाँ हैलो हाँ क्या हाँ दुकान से बोल रहें हैं नोकिया कम्पनी है जिओ के हैं एयरटेल के हैं जो भी मोबाईल लीजिएगा वो मोबाईल आपको दे देंगे एकदाम के दिजिएगा दस हजार बारह हजार जो कहिएगा वो वाला मिल जाएगा उससे कम में तो नहीं होगा उससे जाए ज्यादा में होगा बारह हजार पंद्रह हजार बीस हजार के हैं तीस हजार हाँ चालीस हजार भी है चालीस कम में कैसे होगा हाँ हो जाएगा हाँ हो महीनों महीनों आप पैसा भर सकती हैं महीनों महीनों में पैसा भर सकती हैं और सो वही है जीरो का होगा जो एल जी का भी होगा वही तेरह हजार होगा तेरह हाँ तेरह हजार पंद्रह हजार अठारह हजार पच्चीस हजार का तो होगा पचीस हजार का चालीस हजार का चालीस हजार हाँ क्या बोलें एल जी का

हाँ उसमें दीजिएगा तो थोड़ा बहुत कम बेसी होगा

हाँ देना सकते हाँ ठीक ठीक और दूसरा भी मिले हाँ दु दुकान तो ग्यारह बजे खुल जाए ग्यारह बजे खुल जाएगा आ हाँ सात बजे शाम तक शाम तक खुला रहे हाँ